जोंनो आबाद मावनायनि थाखाय दै गैयिनि थाखाय जोङो सोरकारनाव मा होनबा मा मोनगोन एप्लाय होनांगोन दरखास्थ' खोख्लैनांगोन आबाद मावनो थाखाय दै गैया अर गैया जोङो बेखौ मा होननानै मा बिनो बे सोरकारनाव बे दै गैयिनि थाखाय मेचिन बहायनो थाखाय माबा मोनसे नांगौ जोंनो अनसुंथाइ आबाद मावनो थाखाय गायनांगौ फुनांगौ जों नङाब्ला माजों जानो बे आबादखौ मावाब्ला दानि दाथ' दैज्लां माइ गायनांगौ दै थाया अखाया गैया नै दाथ' सान्दुं दुंलायबाय रानजोबलायबाय हाया बेखौ जोङो एसे दुब्लियाव बे दै थिखांनो थाखाय जों सोरकारनाव अनसुंथाइ बिदों माबा मोनसे मेचिन बसायनानै जों बे आबादखौ मावनो थाखाय दै गैयाब्लाथ' जों माजों मावनो बे हाखौ दै नांगौ जोंनो माइ गायनांगौ एलवनांगौ दै गैयाब्ला गायजाया बेखौ गायनानैनो जों मोनजानांगौ फेदेरनांगौ फिसा फिसौ ओंखाम जायाब्लाथ' जों थांनानै थानो हाया ओंखायनो जों आबाद मावनानै दै नांगौ थिखांनांगौ जाहाथे सोरकारनिफ्राय जों एसे माइ गायनायनि थाखाय दै बोखोनो थाखाय इसे दै मेचिनफोर बोखोनो थाखाय मोनोब्ला बेखौ बिनाय जाबाय नङाब्ला जों बे हाखौ माजों गायनो दस बिघा पास बिघाबाबो जों गायनांगौ बेजोंनो एसे एनै जानांगौ मोनोब्ला अननानै

अनसुंथाइ जोंनो जोंथ' आबाद मावग्रासो जाहैबाय माइ गायनांगौ खोथिया फुनांगौ दै गैयाब्ला खोथिया फुजाया दै गैयाब्ला एवजाया ओंखायनो जोङो सरकारनाव बिनाय जादों दाथ' नै सानदुं दुंलायबाय दैया रानजोबलायबाय दाखालै हालायबाय आजां गाजां दैया बारा जालायबाय दासो गायनांगौ नै दाथ' गायनाय समाव दैयानो गैलालाय ओंखायनो अननानै माबाफोर जिनिस दै बोखोनो थाखाय अननानै हरदो जोङो बेखौ गायनो फुनो आखाइयाव लादों गायाब्लाबोथ' ओरैनो दोनजाया हालुवा जों आबाद मावग्रा बेखौनो गायनांगौ नोंसोर अननानै हराब्लाथ' बे हाया ओरैनो थागोन माखौ जानांगौ माखौ मानांगौ माय गायनो मोनाब्लाथ' जानो हानाय नङा फिसा फिसौ दं ओंखायनो जोङो सोरकारनाव माबा मोनसे अनसुंथाइ बिदों माइ गायनो थाखाय बे पास बिघा सय बिघाखौ फोलोमनो थाखाय नोंनाव दै मेचिन बोखोनो थाखाय बिनाय जाबाय आरो मा बुंबावनो बेखौनो दाथ' दैज्लां नै आमतिसुवाना मानो बर'नि राव दिनै जोब्बाय गाबोननिफ्राय जों गायथारनांसिगौ दैयाबो रानजोबलायबाय दाख्लै जाम्फै जुम्फै गैया जेबो गैया सानदुं दुंबानो दैया रानजोबफाखायो ओंखायनो जोङो सोरकारनाव बे दै बोखोनो थाखाय एसे अननानै बिनाय जाबाय बिनायाव मा मा होनांगौ बेखौथ' जों मिथिला जायखिजाया दोरखास्थ' होनांगौ ना एप्लाय खोख्लैनांगौ आरो सोरनाव थांनांगौ बेखौबोथ' जों मिथिला थांनायाव माबाफोर नांगौना मागौ बेखौबोथ' जों आबाद मावग्रासो जाबाय सोरनाव होब्ला मा मोनगोन सोरनाव रायज्लायहैब्ला मा जागोन बेखौबो जों मिथिला ओंखायनो जोङो सोरकारनाव बुंनाय जाहरबाय एसेनोसै आंनि बुंनांगौआ जोबथ'बाय